جی ہیلو جی السلام علیکم و ررحمتہ اللہ ج جی س خریت جی میں روم سروس کے لیے آئی تھی مجھ جی مجھے سنگل بیڈ کا روم چاہیے تھا جی جی جی میم جی اس لیے جی اس روم میں کیا کیا فیسلٹی ہے مجھے آپ بتا دیجیے

اوکے اچھا اوکے اوکے میم

جی میم مجھے سنگل بیڈ کی چاہیے ایک رات کے لیے مجھے چاہیے تھا بس جی جی اچھا جی ٹھیک ہے تو کتنا چارج ہو جائے گا روم کا ایک رات کا ففٹین ہنڈریڈ ہو جائے گا کچھ کم نہیں ہوگا میم جی جی جی وہ تو ہے ہاں جی ٹھیک ہے تو میں آؤں گی جی اوکے میم اوکے ٹھیک ہے میں آتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وعلیکم السلام